हेल्ल' थारमाने आं साहानि सोमोन्दै सोंहरनो नागिरदोंमोनलै नोंनाव औ थारमाने साहाखौहाय जेनेबा साफात बिफांखौ फुलिफोराव बेसेबां लायो दामफोरा आरो माबायदि गायनांगौ बिनि सोमोनदै इसे मिथिनो लुबैदोंमोन आरोखि आं औ औ औ वात्समेन लादों औ औ

औ गोजान ना

औ औ औ औ औ औ ओमफ्राय सिजोनआ ओरैनो माबायदि सिजोनाव गायब्ला जों थांगोन ओरैनो बिफांफ्रा एप्रिलाव ने औ औ औ ओमफ्राय गायखांनानै बेसेबां समनि गेजेरावहाय जेनेबा जों बुस्थुखौ फाननो मोनगोन बा मोनगोन आरोखि

बेनि गेजेरावनो औ औ दे दे दे हामबायसै होनब्ला